स्कूल के बच्चे जाते हैं इलाहाबाद हनुमान जी मंदिर है वहाँ पर सब घूमते हैं मजा लेते हैं खेलते हैं घूमते हैं फोटो खींचते हैं मंदिर है वहाँ पर घूमने जाते हैं गंगा जमुना है वहाँ पर वहाँ पर सब स्नान करने जाते हैं सभी बच्चे उछलते हैं वहाँ पर हम भी गए थे देखने में बहुत अच्छे थे बहुत अच्छा लगा मुझे हम भी सेल्फी लिए थे फोटो खींचे थे अपना भी हनुमान मंदिर का हम भी गए थे घूमने और सभी बच्चे गए थे गंगा जी में नहाकर खूब खूब नहाए जमुना गंगा में हम नहाए थे घूमने टहरते थे

मंदिर के वहाँ गए थे सीतामढ़ी घूमने सभी बच्चे घूमने गए थे सीतामढ़ी के दूरिएँ से ही मंदिर देखाते हैं बजरंग बली देखाते हैं वहाँ पर सीतामढ़ी के खूब अच्छा लगता है सीता मैया के देखे थे हम भी बहुते सुन्दर थीं हम भी देखे थे सीता मैया के घूमने में वहाँ पर रहन ठहन बहुत अच्छा था मेला बहुत अच्छा लगता हैं वहाँ पर हम लोग गए थे देखने के लिए सभी लोग गए थे हम लोग घूमने टहरने हमारी सहेली भी गए थे वहाँ पर घूमने टहलने सभी लोग अच्छा